अच्छा में एह् सनाना चाहन्नी आं लोकें वे सब सतसंगे लैनी च लग्गी जाह्न ते इस धरती किश नि ऐ आया सो जायेगा राजा रंग फकीर इक चढ़ा संघासन ते इक बद्धा जंजीर अऊं इयै सनाना चाहनिआं वे सारे लोक प्रभु परमात्मे दे चरणें च लग्गी जान एह्दे बिच किश नि ऐ प्रभु परमात्मे दे चरणें च लग्गी जांगन ते साढ़ा पार तुआरा होई सकदा ते अस मुक्त होई सकनेआं इस बेल्लै प्रभु परमात्मे असें बारी दित्ती दी ऐ ते इस बेल्लै अस जित्ती बी सकने उ'नें आखेआ कैनू गाफिल होके सुत्ते अक्खां मीटी एह् इंसान जाग के अपना कम्म मुका लै जिसले आया बिच जान एह् बेल्ला फिर हत्थ नि औना प्रभु परमात्मै केह् लिखेआ एह् बेल्ला फिर हत्थ नि औना तू पछताएगा अनजान इस दुनिया दे अंदर बंदे चार दिनें दा तूं मैहमान मनुश्य जन्म अनमोल कपाया इसदा मिलना नेईं इंसान मां दे गर्ब चा बाह्र आके ते भुल्ल गेआ तूं एह् भगवान केह् आखेआ प्रभु परमात्मै तूं जेल्लै मां दे गर्ब चा बाह्र आया ते तूं इसी परमात्मे भुल्ली आ तां नु नै किश अपदाया ते अपने आप तू नां बाकिफ सतगुरु कोल कर पैहचान झल्लेआ तेरा मालक केह्ड़ा जिस देनी ऐ पिंड प्राण सतसंग च उ'नै फ्ही केह् आखेआ वे अग्गै जाइयै मूंह केह् दस्सन इन्ना ते तू सोच विचार कहे अवतार तेरे हत्थ बिच बाजी अपनी बाजी जित्त जां हार में इयै लोकें सनाना चाहन्नीं कि थोह्ड़ा नेहा जेह्का टैम रेह्दा पता नि ऐ समें दा समां गेआ फिर हत्थ नि औना ऐंत समें पछताएगा धर्मराज नै जमजा कल्ले रोएंगा करलाएंगा संगी साथी जिन्ने तेरे कम्म किसै बी औना नेईं सक्के साक संबंधियां चों बी आके किसै बचाना निं आखर ओह् कम्म गुरु नै औना गोरे चिट्टे चम नेईं अवतार सिक्ख तू लेखा मंग दे धर्मराजे दा दम नेईं एह् मैं इयै सनाना चाहनियां सारें लोकें ई वे सारे लोक परमात्मे चरणें च लग्गी जान ते सतसंगे दी लैनी च लाना चाहन्नीं ऐ ममेरी गल्ल जो कोई सुनै ते में इयै गल्ल सनाना चाहन्नी ऐ लोकें ई के सतसंगे चलो ते प्रभु परमात्मे दे दर्शन करो इस बेल्लै भगवान नै असें बारी दित्ती दी ऐ जित्तने दी ते अस अपने आप गी मुक्त करी सकनेआं इस संसार बिच किश निं ऐ ओह्दे शब्द बी ऐ आया सो जायेगा राजा रंग फकीर इक चढ़ा सिंघासन ते इक बद्धा जंजीर जंजीरे आह्ले बी अज्ज असें अपनी अक्खीं दिक्खी ओड़े इत्थै गै न ते सिंघासने आह्ले बी दिक्खी ओड़े जेह्क जि'नें जि'नें प्रभु परमात्मे ई हिरदे च बसाई लैता अपने आप दी पछान करी लैती ओह् चढ़ियै सिंघासन ते जि'नें नेईं दिक्खेआ होग ते उत्थै जामन औंदे कड़ियां पाइयै ते लेंदे ते में इ'यै सनाना चाहनियां सारें चरणे इ'यै करना चाहन्नी आं जे अज्ज दस जनें घर बी सतसंग रखादा ते अस इ'यै लोकें जोड़ने दा करा ने अस हां जी हां वा लोक सारे सतसंगे च लग्गी जाह्न परमात्मे दे चरणें च लग्गी जाह्न ते दासे दे घर बी सतसंग रक्खेदा हां ते प्रभु परमात्मै दे सारे लोक चरणें च लग्गी जाह्न दासी दी इयै अरदास दासी बी शीर्वाद दो ते जो शब्द दासी च अवा दे न दासी दे हिरदे च बसी जाह्न एह् समां सभनें मिलेदा जो शब्द दासी दा बोल्ला ने दासी दे हिरदे च बस्सी जाह्न ते दासी प्रभु परमात्मे दी पछान चलो सतगुरु नै थोह्ड़ी थोह्ड़ी कराई ओड़ी दीशीर्वाद बी देना ते दासी दे हिरदे च शब्द बस्सी जाह्न ते में बी अपने आप गी मुक्त करी सकां अपने आप दी सारें पछान करनी वे अस कुत्थुआं आएं जां कुत्थां कुत्थै जाना असें असें इस गल्ले दी असें समझ आई जा जे असें अज्ज सतगुरु सतगुरु बाबा जी समझ दिया दियां न जे तुस कुत्थां आए जां कुत्थां कुत्थै जाना अस साढ़ै कच्छ अस जि'यां शब्द औंदा गीते दा रब है मेरे अंगसंग बसदा इसदे अंदर बस्सां में इस बिच खावां पीआं पैहना इस बिच रोवां हस्सां में स्वास स्वास ऐसे दा सिमरन ऐसी नाल में प्यार करां नजर सबल्ली हर दम मेरे ते रज रजके दीदार करां लक्ख लक्ख शुकर मेरे सतगुरु दा ते जिस एह् बंत बनाई ए कहे अवतार गुरु ने रब दसके ते जम तो जान छुड़ाई ऐ अवदस इयै अरदास करा दे सारें दे चरणें च ते अज्ज सारें सनाना बी ऐ के शनिवार दासी दे घर सतसंग ऐ ते सारे सतसंगे आओ आओ रब दे दर्शन कर लाओ संदेशा ऐ इन्सानां नू मुरशद बंदा पे बनावे ते मेरे जेह् नू एह् दा दासी ते चलो निशब्द ऐ एह् नेईं नौंदे हैन दासी आप जे चरणें बिच बी अरदास करदी ऐ ते सारे जोरने अपनी आस गै करना ते सारे सतसंगे दी लैन च लग्गी जाह्न यां अपनी आप दी पछान कर लैन ते इक दुए नै इनें प्यार होइया ते प्यार अस जिद्द कोह्दे नै करचै सारें बिच भगवान दी ज्योत ऐ ओह्दे शब्द औंदा जिस ज्योत दा अंश हैं बंदे ते उस ज्योत नूं जान ते सेही जिस हियां दित्तियां दातां वर्तें ते दातें नूं पैहचान ते सेही मालक ओह्ले रैह्के बंदे जो कुछ बी कम्म करना ऐ सब हराम है जाद रक्खें ते पैना तैनू भरना ऐ केह् आक्खा दा प्रभु परमात्मा सब हराम ऐ जाद रक्खें ते पैना तैनू भरना ऐ जे साधु दी शरणन आएओ ते दर दर धक्के खाए गा कहे अवतार ज्ञान दे बाद जून चौरासी दे बिच जायेगा जे अस नाम दान नेईं लैगे अपने आप दी अस पछान नेईं करगे ते असें चौरासी लक्ख जाने पौंदा पैह्लें बी अस चौरासी लक्ख चा निकली आए दे आं जे हुन अस जे साढ़े हत्थें परमात्मा बाजी दित्ती जे अगर जित्ती लैगे ते अस अपने आप गी मुक्त करी सकनेआं अपने आप दी अस पछान करी सकनेआं ते सतगुरु नै कराई बी छोड़ी दी ते अजें सब अशीर्वाद लैनियां सारें कोला मैं ते अस अपने आप ही पछान करी सकचै अस अपने शरीर गी मुक्त करी सकचै अपनी आ आत्मा गी मुक्त करी सकचै सतसंग जी प्रैम से कैहना धन निरंकार जी